पक्षी पक्षी असां खे सभिनि खां बढ़िया तोतो लॻंदो आहे तोतो ॾाढो ई प्यारो पक्षी थींदो आहे जंहिंजो हरो कलरु थींदो आहे ॻाढ़ी चोंच थींदी आहे इहे पक्षी असांजे घर में पलिजंदा आहिनि इहे पक्षी ॾाढा ई सन अनोखा लॻंदा आहिनि असांजी भाषा बि ॻाल्हाईंदो आहे इन खां पोइ तव्हां सां मां हिकिड़ी ॻाल्हि शेअर करणु चाहींदुमि जेको मां ॿाहिरि वियो हुयुमि उते ॾिठो त अबा अछो मोरु अड़े असांजा त दिलि ई ख़ुशि थी वई ॾाढो ई सुहिणो नज़ारो ॾाढो ई बढ़िया नज़ारो असां मोर खे ॾिसी करे अखियूं खुलियूं जूं खुलियूं रखियूसीं मोर छा त अछे कलरु जो जेको ॾाढो ई विर्लय ऐं घटि ॾिसण में ईंदो आहे मोरु एॾो ई सुठो हुयो एॾो ई बढ़िया हुयो झंगल में पियो घुमे रहिड़ियूं पियो हणे जीअं असांजी बस वधंदी वञे अबा ओॾीमहिल हलकी हलकी बादलनि जी घड़ घड़ाहट थी जेकी घड़ घड़ाहट थी मोर जी कूहू रड़ियूं करणु उन खां पोइ जेके पंख फहिलायाईं अबा असां त बिल्कुलु मोबाइलनि ते वीडियो कॉल उन खां पोइ के रिकॉडिंग के फोटूं खींचणु पूरी बस जी बस असां निजी लॻी वई मोरु मोरु मोरु अछो मोरु ॾिसी दिलि ख़ुशि पई थिए जेकी जो बादलनि का घड़ घड़ाहट हंईं त मोर पंहिंजा पंख खोलियाईं मोरु नज़ारो उहो नज़ारो जेको हुयो ॾिसणु लाइक़ु हुयो इहो नज़ारो असांखे कॾहिं कॾहिं कॾहिं कॾहिं कंहिं क़िस्मत वारनि खे ॾिसण में ईंदो आहे मां क़िस्मत वारो हुयुमि जो इहो नज़ारो ॾिठो पंहिंजी मोबाइल में ॾाढा ई फोटूं खीचा वीडियो ठाता इलाही कुझु कयूं मोरु ॾाढो ई सुहिणो हुयो ॾाढो ई अ सुठो हुयो उन खां पोइ मोरु डांस पियो करे जेके नंढा नंढा पेर उन जा अखियूं छा त बढ़िया असांजे बस वारे बस उते ई बस रोके छॾियाईं बस वारो बि ॾिसणु लॻो चए पियो इहो पक्षी तव्हां ख़ुशि क़िस्मत आहियो जो तव्हां खे अछो मोरु ॾिसण में आयो आहे इहो मां हेॾा साल थिया आहिनि हिन रूट ते ईंदे कॾहिं न ॾिठो आहे ऐं तव्हां सां गॾु आयो आहियां त मूंखे बि अछो मोरु ॾिसण में आयो आहे ॾाढो ई सुहिणो पियो लॻे मोरु अछो वारो